खेराइ मोसानानै जों मोसानाय होन्नानै बुङोब्ला जोङो खेराइखौ एसे मोसाबोदों क्लास नाइनफोरनिफ्रायनो आङो मोसादों खेराइखौ जों सासे फोरोंगुरु लाबोनानै खेराइखौ मोसादोंमोन खेराइ खेराइया मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जों गावसिनि हारिनि गान्नाय जोमनाय आरो गासै ड्रेसखौनो दिन्थिनानै मोसायो जोंनि मोनसे हारिनि सिनायथि बेरखाङो बेवहाय ओमफ्राय आरो बुंबा आनदायो बागुरुम्बानि सोमोन्दै बुंगोन बागुरुम्बाया जोंनि मोनसे माहारियारि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानो थाखाय जोंङो ग्रुप लोगोफोर नांगौ जायो खमैब्लाबो जिनैजोनखौ नांगौ जायो जोंनो जों बागुरुम्बाखौ मोसादोंमोन जायखिजाया मिटिंफ्राव बहाबा मेलाफ्राव मोसादोंमोन जोङो बागुरुम्बानि लोगोसे आरो गोबांबो मोसाबावदों खेराइ जेरै नामफोर मुंफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बागुरुम्बा बारदै सिख्ला आरो बैराथि सथ्रालि दाउस्रि देलाइ बेफोरबायदि जों मोसादोंमोन जायखिजाया मिटिंफोराव बा जिखुनु मेलाफ्राव मोसादोंमोन बागुरुम्बायाथ' जों जोंनि मोनसे मोसानाय हारिनि सिनायथि बेखौ मोसानानै जों मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय मोसानाय मोसानो थाङो जों गासैबो गामिनि ज' जानानै लोगोफोर आमफ्राय बिदि दिन्थिफुंहैयो गावनि हारिनि सिनायथिखौ मोसानानै मोजां मोनो ओमफ्राय आरो बुंबा मा बुंबावनो होन्दों दायो खेराइखौ जोङो जोबोर गोजान गोजानावबो मोसानो थांदोंमोन खेराइ मोसानो थाखाय बागुरुम्बा मोसानो थाखाय जोंनो खाम सिफुं सेरजा ज'था गासैनिबो गोनांथि जायो खाम दामनो थाखाय जों हौवासाफोरबो नांगौ जायो आरो मोसानो थाखाय हिन्जावसा लोगोफोर गोबां नांगौ जायो बेफोरबायदि मोसानायाव गान्नो जोमनो थाखाय जोंनो लांगाजों गान्नायजों गोदोनायाव गान्नाय नांगौ जायो खोमायाव गान्नाय नांगौ जायो आरो फोथा गोजा लानानै जोङो मोसायो सथ्रालि मोसायोब्ला जोङो दाहाल थुंग्रिखौबो बाहायनाय जायो आरो जोङो दाहाल थुंग्रि मोसायोब्ला जोंनो दाहाल थुंग्रिखौ नांगौ जायो बेफोरखौ जगारखौ लाना थांखानानै जोङो मोसानो थाखाय थाङो गासैबो ज' जानानै फरायसालियावबो थाङो जों आरो बिदिनो मोसानायखौबो खालामलांबाय थादोंमोन मोसानायजों लोगोसे फरायनायजों मोन्नै खामानिखौबो सोलिलांहोबाय थादोंमोन